फसल के मौसम के दौरान जो बाहर से जो श्रमिक आते हैं वह फ़सल को इकट्ठा करवाते हैं उसकी कटाई करवाते हैं बुनाई करवाते हैं और फ़सल को एकत्रित करके उसको निकलवाना साफ करना फसल को मंडी तक ले जाना खेतो को सही करना ये सभी काम प्रवासी मज़दूर श्रमिकों द्वारा किया जाता है जो कृषि उद्योग में काफी योगदान देते हैं उनके आधार पर मौसम के अनुसार यह फसल को समय पर निकाला जा सकता है इसमें मज़दूरों की काफी ज़रूरत होती है मज़दूर के बिना फ़सल को समय से इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता है